फ़ोटोग्राफी कयो त शौक़ु आहे की न तव्हां ई चालू कयो आहे धंधो फोटोग्राफी करणु मुंहिंजो शौक़ु हुओ ऐं कुझु पारिवारिक ज़रूरत बि हुयूं मूंखे पंहिंजी ज़रूरतूं हुयूं हुन करे मां फोटोग्राफी जो बिज़नस पसंदि कयो ऐं फोटोग्राफीअ बिज़नस तमामु सुठो आहे प्रोफिस प्रोफिट बि सुठो आहे ऐं घुमण जो घुमण बि थी वेंदो आहे बिज़नस जो बिज़नस बि थी वेंदो आहे नवां माण्हुनि सां गॾिजणु थींदो आहे अलॻि अलॻि क़ौमनि जी शादियुनि में वञी उन्हनि जी रीतियूं रस्मू ॼाणण जो ऐं हुन सां गॾिजण जो बि फ़ाइदो थींदो आहे हुन सां पंहिंजी जीवन शैली मटजंदी आहे इनकम थींदी आहे ऐं ॿिया बि घणा फ़ाइदा थींदा आहिनि जीअं त भई सबंध वधंदा आहिनि नवां नवां ग्रूप ठहंदा आहिनि नवां दोस्त ठहनि नवनि परिवार सां पंहिंजे सुञाणप थींदी आहे इहो घणी फ़ाइदो थींदो आहे ऐं ॿियो त कुझु नओं ॼाणणु मिलंदो आहे जीअं फोटोग्राफी में थींदी आहे भई शादियुनि में वञूं या मैरेज इंगेजमेंट सेरेमनी वञूं बर्थडे आहे प्रोग्राम करण जा स्कूल जा प्रोग्राम करण वञूं सांस्कृतिक प्रोग्राम करण वञूं त अलॻि अलॻि क़ौमनि जूं अलॻि अलॻि जेके वैराइटियूं आहिनि या उन्हनि जा जेके रितियूं रस्मूं आहिनि ॼाणण जो मिलंदो आहे इनकम थींदी आहे ऐं तमामु सुठो बिज़नस आहे इअं चऊं त बि हलंदो शुरूआत में मुंहिंजी ज़रूरत बि हुई ऐं मूंखे शौक़ु बि हुओ पंहिंजो हिन करे मां हिन बिज़नेस में इन्वॉल्व थियुसि अॼु भगवान ई दया सां तमामु सुठो आहे हाणे त नओं नओं युग अची वियो आहे नई टेक्नोलोजी अची वेई आहे जीअं प्रीवेडिंग भई शादीअ खां घोट कुंवारि कंहिं डेस्टिनेशन ते वञी प्रीवेडिंग कराईंदा आहिनि त उहो बि हिकिड़ो नओं असांखे प्लैटफॉम मिलियो आहे हुन खां पोइ बेबी शावर जीअं माई प्रैगनेंट थींदी आहे त हुनई फोटोग्राफ कढाइणु उहो बि हिकिड़ो मौक़ौ आहे पोइ नओं ॿारु ॼमे थो हुनजी फो बेबी फोटोग्राफ चवंदा आहियूं उहो बि थींदो आहे हुन खां सवाइ कैंडिड फोटोग्राफी थींदी आहे डी एस एल आर में सिनेमेटिक फोटोग्राफी थींदी आहे तमामु नयूं नयूं शयूं आहियूं आहिनि उहे बि ॼाणण लाइ जी उत्सुक्ता थींदी आहे ऐं ॼाणे उहो बि असां प्रोवाइड करे सघंदा आहियूं सुठो आहे तमामु बढ़िया आहे ऐं इनकम बि जी सुठी आहे प्रोफिट सुठो आहे ऐं ई शौक़ु पंहिंजा जेके शौक़ु हुजनि त उन्हनि धंधे में पूरा थी था वञनि पिया भई कंहिंजी बि शादीअ में वियासीं त हुते नईं नईं वैराइटियूं खाइण मिले नवनि माण्हुनि सां गॾिजण मिले खाइण पीअण खां गॾु इनकम सां गॾु खाइणु पीअण जो थिए थो ऐं महिनत वारो आहे महिनत थिए थी राति जो उजागरा थियनि था कमु थिए थो पर सुठो तमामु बिज़नेस बढ़िया आहे हुन में कोई टैंशन नाहे सुठी ॻाल्हि आहे तमामु बढ़िया बिज़नेस आहे